परिवहन यात्राके लेल जे छै हमरा सभके सुविधा अभी तक तऽ अइछे लेकिन अभी पालीमे सुविधा हेबाक चाही आओर भी जादा किएक कि पाली मार्केट अहाँके बहुत बड़ा मार्केट हो जाइ छै दरभंगा जिलामे तीसरा नम्बर हमरा सभके से हिसाबसँ तीसरा नम्बरपर पाली मार्केट अछि जे दसगो बीसगो गाँवके मार्केट छै बहुत किछु इहाँपर भेटै छै हरेक रङ्गके दोकान करेक रङ्गके किछु हइ इहाँपर तऽ ओइके लेल यात्रा जे छै ने अहाँके बहुत कठिनाइके साथ गाड़ीके गाड़ीके ड्राइवर आगा आओर इहाँपर इहाँके परि लोक सभ जे छै निवासी इहाँके आदमी सभ उहाँपर कठिनाइ सामना करै छै तऽ अइके लेल जे छै अहाँके बस ट्रेन टेम्पू सभके छै व्यवस्था करैके सरकारके चाही ताकि हमर सभके सुविधा बढ़िआँ रहै इहाँ एन एच एखन एखन एन एच बनल अछि बढ़िआँ पालीके रोडसँ निकलल एन एच तऽ उ एन एच अहाँके पालीसँ साइड हो जाइ छै हल्कासँ ए एक्चुअली तऽ पालियेमे छै लेकिन पालीसँ थोड़ा साइड भऽ जाइ छै तऽ ओइ सभके लेल जे छै एकटा बस स्टैण्ड बनाबैके चाही जे अहाँके मार्केटमे जाम नहि लागै अइ लअ कऽ बस सभ जे जाइ छै तऽ उ बस सभके रोक लगाबेके चाही नहि तऽ उहाँपर कोनो ब्रिज बना देल जाइ चाहे ताकि जे छै पब्लिकके जे छै कोनो कठिनाइके सामना नहि करय पड़य आब हमसभ मानिकऽ देखियौ सब्जिये लै लऽ जाइ छियै आलुवे लै लऽ जाइ छियै तऽ उहाँपर गाड़ीके हॉर्न पीछाँसँ मारैत रहल हमसभ रोडपर खड़ा रहलहुँ तऽ पीछाँसँ हॉर्न मारैत रहल गाड़ीवला सभ तऽ आब नहि ठीक लागै छै कोइ ठोकि देलक ककरो धक्का मारि देलक जाममे तऽ होइते छै एकरा देहमे सटि गेल ओकरा देहमे उ ठोकर मारि देलक तऽ तै लए कऽ जे छै अइ सभ लअ कऽ दिक्क कठिनाइके सामना करऽ पड़ै छै हमरा सभके आओर दरभंगाके हमरा सभके जे छै इहाँसँ दरभंगाके लेल बस हमेशा मिलै अछि टैम्पुओ हमेशा गाड़ी घोड़ा हमेशा मिलै अछि लेकिन आओर भी गाड़ी के सुविधा हमरा सभके चाही तऽ किछु हमरा सभके पब्लिकके दिक्कत नहि होइ राति बिराति जेना छै बस सभ नहि चलै छै राति बिराति फक्का एरिया छै तऽ ओइ सभमे लाइट ओइ रोडपर लगैके चाही तऽ रोडपर या लाइट नहि लगेने छियै तऽ हमसभ जे छै राति बिराति निकलै लअ जल्दी घरसँ नहि चाहैत रहै छियै डर होइत रहैए लेकिन पूरा फक्का एरिया छै अइ अइ रोडमे इहाँसँ दरभंगाके निकलै छियै अहाँ तऽ अहाँके पकड़ीके बाद जे छै अहाँके फक्का रोड पकड़ै जाइ छै बेनीपुर तक ओइके बाद जे धरोड़ा से जे अहाँ निकलबै सकरीके तऽ सकरीके रोड सो सोनकीके रोडमे तऽ ओइमे अहाँके फक्का पकड़ै जाइ छै तऽ ओइ सभ रोडमे जे छै अहाँके लाइट लगाबेके चाही सरकारके आओर सरकारके जे छै लाइट लगेलाके बाद ओइमे गार्ड सभके रातिमे दैके चाही कि पब्लिकके कोनो दिक्कत नहि होइ राति बिराति ककरो मर्जेन्सी लोग गेलै या ककरो तबियत खराब भऽ गेलै तऽ ओइ सभके लेल जे छै अर्जेंटमे एम्बुलेंसके जरूरत दियौ एम्बुलेंस चाही हॉस्पिटल सभमे जेना ककरो रातिके डिलीवरीवला पेशेन्ट छथिन आओर दम्माके पेशेन्ट छथिन तऽ ओकरा सभके लिए अर्जेंटमे गाड़ी कतऽसँ मिलतै तऽ से सभके सरकारके व्यवस्था करैके चाही ट्रेंसके व्यवस्था करैके चाही इहाँपर बसके व्यवस्था करैके चाही टेम्पू के करैके चाही तऽ अइ सभके व्यवस्था अहाँ सभ जे छै सरकारके करैके चाही ताकि पब्लिकके बहुत बड़ा जे छै बऽ मतलब दिक्कत नहि होइ ओते भी दिक्कत नहि होइ पब्लिकके आओर पहिला बात तऽ हम कहै लए चाहै छी कि बस स्टैण्ड जे छै अहाँके एकटा लग शम्भू चौकपर बनाबैके चाही पाली शम्भू चौकपर हमसभ पालीसँ बिलौंग करै छी हमर घर पाली भेल तऽ हम अपने गाँवके आसपासके बऽ एखन कहब तऽ बादमे बा बाकी कहब हम तऽ एखन हमरा सभके शम्भू चौकपर एकटा बस स्टैण्ड हेबाक चाही आओर एकटा जे छै अऽ इहाँपर जे छै लेकिन चौक जे कहै छियै लेकिन चौकके पास एकटा बस स्टैण्ड हेबाक चाही ताकि जे छै पब्लिक जे छै टम्पू से बाइकसँ अहाँके बस स्टैण्ड तक पहुँचै आओर उ बसके यात्राके मतलब जे छै अऽ अपन लाभ उठाबै ताकि ककरो दरभंगा जाइके छै ककरो सकरी जाइके छै ककरो सोनकी जाइके छै तऽ ओइ सभके लेल कठिनाइ नहि होइ तब आदमी जे छै जा सकै छै तऽ सरकारसँ निवेदन अछि कि अहाँके एकटा जेना बसके होइ टेम्पूके होइ ट्रेनके होइ व्यवस्था करै